ہیلو سر آپ الکٹریشن بات کر رہے ہیں سر مجھے اپنا فریج اور واشنگ مشین ٹھیک کرانا تھا سر اس میں نیا سامان ڈلے یا پھر پرانے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا یا پرانا جو سامان اس میں ڈلا ہوا ہے اچھا اور اس کی کیا وارنٹی وغیرہ بھی ہوتی جو سامان اس میں ڈلا ہوتا ہے یا پھر جو پہلے سے ڈلا ہوا آیا ہے اس میں واشنگ مشین میں اور فریج میں اوکے باقی اور کسی ایسی فریج کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی اوکے تو آپ کب فری ہیں مجھے دونوں ٹھیک کرانا ہے فریج اور واشنگ مشین دونوں ہی اوکے جو آپ اوکے جو آپ نیا سامان ڈالوگے صرف اسی کی تین مہینے کی وارنٹی ہے ٹھیک ہے تو اور چارجز کتنے لگیں گے ساڑھے چھ سو روپئے ایک مشین کے مطلب کہ فریج کے ساڑھے چھ سو روپئے اونلی سروس چارج ہے اور جو سامان وغیرہ جو اس میں لگے گا موٹر وغیرہ جو بھی اس میں پرابلم آ رہی ہے اس کے کیا چارجز ہیں وہ الگ ہوگا اوکے سر تھینک یو اوکے سر تھینک یو